ہم سب جو ہے جہاں جتنا بھی سفر ہم لوگ کرتے ہیں باہر کے جیسے ہریانہ دلی پنجاب وغیرہ تو وہ ٹرین سے ہم لوگ جاتے ہیں بہت سے واقعہ وغیرہ ہوتی ہے جس میں جو ہے لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھگدڑ ہوتے ہیں اور اس میں نہیں ہونا چاہیے جس کے کارن بہت سے درگھٹنا حادثہ وغیرہ ہو جاتی ہے اسی لیے کہ ہم کو کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کو سفر آسان ہوا آسان یعنی صحیح سلامت سے ہم لوگ کوئی سے بھگدڑ وغیرہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو اور آگے سے بچنے کی کوشش کرے چونکہ ہر لوگ جو ہے اپنی اعتبار سے سارے لوگ کچھ نہ کچھ ٹرین یا کوئی سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے لڑائی جھگڑا کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ویسا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے سے مل جل کر جو ہے ساتھ میں سفر کرنا چاہیے اور اپنے مقام پر پہنچنا چاہیے اور اگر کرنے سے جو ہے بہت سی دشواری پیدا ہو جائے گی کوئی نقصان ہو جائے گی اسی لیے جو ہے اپنے من سے جو کہ جو بھی بات اچھی لگتی ہے تو وہ صحیح سے کرنے کا سفر آسان ہو اور اپنا جو بھی سفر ہم باہر جاتے ہیں تو کسی سے کوئی مطلب نہیں اور اپنے سے مطلب رکھنا ہے چونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنے آپ سرکشت اور سب جانتے ہیں کیا معاملہ کیا گھٹی ہے اسی لیے اپنا آپ سے حفاظت کرنا